अररियामे कोन भाषा बोलैत छै मैथिली भाषा बोलैत छै ने ओ बिआह के मौसममे हँ हँ अररिया जिला बहुत मतलब अच्छा अच्छा भाषा बोलैत छै मैथिली भाषा बोलैत छै अच्छा अच्छा हूँ बहुत अच्छा हूँ ओ बिआह शादीके सब चीजके मतलब अच्छा अच्छा मतलब गावैत छै मैथिली भाषामे मैथिली भाषा मतलब कि बहुत अच्छा अच्छा गाबैत छै हूँ अच्छा भाषा अच्छा लागि जाइत छै हाँ बढ़िआँ लागतै

गाँव घर भी तऽ बढ़िआँ लागैत छै हूँ बहुत अच्छा लागैत छै देखैमे

हँ बजारमे अच्छा छै भाषा भी बहुत सुन्दरता छै खेलाइत छै हूँ

ओ बस हूँ हँ अच्छा लागै छै हूँ हँ मतलब की अच्छा लागैत छै मैथिली भाषामे मतलब बहुत मतलब गीत भजन बहुत सुन्दर लागैत छै मैथिली भाषामे बोलैत छै अररियामे मतलब की भाषा एक तरीकाके अलग भाषा छै ओ भाषा अलग छै मतलब अच्छा लागैत छै सुनैमे हूँ एक मतलब

सुन्दरता बजारमे छै